میں اپنے کیریئر کے مستقبل میں بہت بڑا پروجیکٹ کرنا چاہتا ہوں کم از کم سو کئی ولاز اور اپارٹمینٹ بنانا چاہ رہا ہوں جس کی مجھے تلاش ہے ان شاء اللہ کوشش بھی کر رہا ہوں اگر ایسا کچھ موقع ملا تو میں اس پر کام کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آلریڈی جس آفس میں ملازمت جہاں کرتا تھا وہاں پر تقریباً سیونٹی فائیو ولاز اور تین اپارٹمینٹ کا کام کر چکا ہوں اسی طرح میں میرا خواب ہے ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا کوشش کر رہا ہوں کہ اس طریقے کا کوئی بڑا پروجیکٹ ملے اور اس پر شروع سے لے کر آخر تک میں اپنا تجربہ استعمال کروں اور ایک اچھا اور خوبصورت بہترین پروجیکٹ تیار کر کے اسے فروخت کروں